आसामनि हारिमुवा बुहुमनि मादावनो मोनसे मुदांखा जानो हादों मानो होनोब्ला आसामाव गोबां हारिनि हारि माहारि धोरोम गोबां सुबुंफ्रा आसाम हादराव राज्यो जानानै दं आसामाव बायदि बायदि धोरोम आरो बायदि बायदि आसार खान्थि नेम निथिजों सोलिनाय गोबां हारि दङ बे हारिमुवा माखासे सोनाबारि हादरनि आरो माखासे जोंनि गोबां जोंनि बे गुवार भारत हादराव गोबां हारि माहारिजों गोरोबनानै बेवहाय आसामाव जेरै माखासे जाथि धोरोमखौ लानानै फोरबो फालिनाय बेफोरबो गासैबो सोलिनानै दङ बेनि थाखायनो आरो आसामाव बायदिसिना आसाम हादरनि बिफां लाइफां दैमा दैसा हाजो हाला गासैबो समायना रमायना आरो बेफोर गासैबो समायना रमायना जोंनि हादरनि आसामनि रायजो जानाय आरो समायना नुथाया बुहुमनि जेरावबो मुंदांखा जानानै मुंदांखा जानानै जेरावबो गोसारनानै दं बेनि थाखायनो जोंनि आसाम हादराव बुहुमनि जेरावबो रायजो जानाय बुहुमनि जेरैबो हारिमु दानाय लुनाय गान्नाय जोमनाय गाननाय जोमनाय बे माखासे हाबाफारि हारिमुवा जेरै बर'नि खाम सिफुं जथा दामनाय बुहुमनि मादावनो जेरावबो बयजोंबो अनसायजानाय जोबोर गोहोम खोख्लैनानै दङ बर' हारिमुवा बुहुमनि दामनाय देनाय मोसानाय बेफोरखौ बेफ्राव जेरैबो मुंदांखा जानानै दंमोन नाथाय माखासे मेगन गोसा हारिफोरनि थाखायनो जोंनि बर' हारिमुफोरा दासिम बुहुमनि जेरावबो गोसारनो हायाखै सानसे समाव जोंनि बर' हारिमुनि माखासे गोबांथार दानाय लुनाय मोसानाय खननाय बेफोर गासैबो हारि धोरोम खान्थि बेफोर गासैबो बे गुवार बुहुमावनो मुंदांखा जागोन होननानै आं आसा खालामो